एआई असांजे त ॾाढी हावी थी चुकी आहे एआई जे हिसाब सां हलण सां ॾाढो अॻियां हली करे पंहिंजे लाइ जाम ॾुखियो शयूं आहिनि अॼु जिते बि वञू था उते रोबोट्स कमु पिया कनि अॼु पंहिंजे माण्हुनि जे जेके माण्हू आहिनि पंहिंजा उहा उन्हनि जूं नौकिरियूं बि खाई वेठा आहिनि सभु कुझु विनाश पासे पियो हले अगरि अॻियां हली करे इआ एआई पाण खे ॾाढो भयंकर समय ॾेखारणु वारो आहे त महिरबानी करे थोरो उन ते प्रकाश जो ऐं सुठे नमूने थोरो पाण खे कयो जेको की भई एआई जी पाण सुठे जे लाइ उहो भई एआई हिकु हीअ करे कमु करे पई हीअ कमु सुठो बि करे पर अॻियां हली करे हाणे उहा पाण खे ई ॾाढो ॾुखियो थियण वारो आहे त एआई जे लाइ तव्हां हिकिड़ो विश्व इतिहास जी पाण घटिनाऊं गणयोसि त इन खे पर इहे शायदि अॻियां हली करे पंहिंजे लाइ ॾाढो ख़तिरो आहे ऐं मानव जीवन खे उहो ॾाढो बदिलाइ छॾियो अथईं उन माण्हुनि जी जॻहि ते अॼु हर जॻहि ते रोबोट्स कमु पिया कनि उन रोबोट्स खे कम ते लॻाए करे पाण माण्हुनि जी नौकिरियूं बि खाई विया आहिनि इहे सभु ॻाल्हियूं ॾाढियूं अॻियां हली करे ख़राब आहिनि त थोरो थी सघे जेतिरो त ई एआई ते थोरो घटि ध्यानु ॾियो न थोरो हीअंर पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजे मथां बि थोरो ॾिसो की भई का शइ आहे जेकी उहे पाण खे अॻियां हली करे ॾाढी ख़राब थियणु वारी आहे त उन ते थोरो ध्यानु ॾियो